हमरा आरके इसकुल जाइ रहियै तऽ हमे आरके ने से बचपन चारो तरफ घुमय फिरय लए चलि जाइ रहियइ जेने तेने घुमय फिरय लए चलि जाइ रहियै तऽ हमे आरके बससँ जेने तेने चलि जाइ रहियै भगवानके पूजा उजा होइ रहए तब रामायण सुने आर अथी जाइ रहियै जिन जेने तेने घुमिके आबय रहियै जहाँ तहाँ चलि जाइ रहियै पढ़लियै लिखलियै नहि पढ़लियै लिखलियै नहि अथी जेने तेने घुमय फिरयमे मजा आबय रहए जे जेने तेने घुमि फिरिके अपन कहानी ओहानी से सिखय रहियै सुनय रहियै केनहो जाइ नहि रहियै स सब अपना अपना सहेलीके जड़मे जेने तेने घुमि कऽ अपन रऽ रामायण सुनय रहियै कथा सुनय रहियै जे जे जहाँ जहाँ प्रोग्राम होइ रहय तहाँ तहाँ चलि जाइ रहियै पढ़लियै लिखलियै नहिये ने जेने जेने कुछो सुनियै तब ओनही ओनही चलि जाइ रहियै जेने तेने अपन घुम फिर कऽ अइयइ तऽ बचाकऽ जाइ तऽ अपन खेल धुप करय रहियै जहाँ तहाँ अपन घुमि फिरके अपन बालबच्चाके खेलियै धुपियै

तऽ इसकुल जाइ रहियै तऽ पढ़यपर ध्यान करय रहियै नहिये ने पढ़यपर ध्यान नहि करय रहियै अपन केनाहुँ सँ केनाहुँ खेलय लए चलि जइए केनाहुँसँ केनाहुँ अपन सहेलीके जरमे खिस्सा उस्सा कर लगियै खिस्सा उस्सा करय लगलियै पढ़ी लिखी नहिये ने जेने तेने अपन खेल धुप करिके चलि अइयए हियाँ अपन खेल धूप करिके अइयइ माय बाप माय बाप बोलय लागय जे कहाँ चलि जाइ छी तऽ कहियै गे फलना लए गेलियै तऽ चिलना लग गेलियौ तऽ अनठाय दियै बा बालबच्चा जेकरा नालायक होइ जाइ छै तऽ केहन गार्जियन देखय छै तऽ हमे आरके पढ़ितियै लिखितियै रऽ तऽ एखनि बढ़िआँसँ होतियै रऽ नहि पढ़लियै लिखलियै जेने तेने खेलऽपर रहलियै की करतियै